लेखन दा शौक जित्थें तक गल्ल ऐ में निक्के होंदे जे पैह्लें दी गल्ल कीती के रेडियो च लोक गीत आंदे होंदे हे पौने अट्ठ बजे रोज लोग गीत औने ते ओह् गीत सुनने और ओह् गीत सुनी सुनी जवानी जाद होई गे सारे ओह् गीत गुन गुनांदे रौह्ना लोग गीत ते केईं बारी केह् होना में कल्ले कुदै आ जा करदे होने ते उंदी तरज उप्पर जेह्के लोग गीत च में सुनदा हा ते उंदी तरज उप्पर में अपना गीत बनाने दी कोशिश करनी ते जियां रेडियो च कोई गीत सुनी लैत्ता ते उस्से दी तरज उप्पर में अपने गीत लिखां ते उनें दिनें एह् ते नी पता होंदा हा कि इसी लिखियै रक्खनां जां केह् करना संभालियै रक्खनां जां केह् करना लेकिन ओह् गीत गंढने अपने बोल उऐ टोंन उऐ तर्ज उऐ रक्खनी ते बोल अपने पाईयै ते गुनगुनाने जियां आए उआं चली गे जियां में जम्मू जियां में पैह्लैं गल्ल कीती के में संस्कृत पीठ च पढ़ाई हासल कीती शास्त्रा ते बी ऐड उत्थें कीती शनी बार असें गी छुट्टी होंदी होंदी ही ते बर शुक्रबार चिल्डर्न डे दे तौर उप्पर मतलव कि इयां चिल्डर्न डे चौदां नवंबर गी होंदा लेकिन हर शनिवार इक साढ़ा कल्चकल प्रोग्राम होंदा हा बच्चें दा ते उस च बक्ख बक्ख किस्म दे कुसै गीत सनाना कुसै कवतां सनानियां ते केईं बारी केह् करना कि मेरे अन्दर ओह् कीड़ा ते ऐहा हा गीत गंढनें दा में कोशिश करनी कि कविता गंढी जा ते उस दोरान निक्की निक्की कवितां गंढनियां ते सनानियां इयां चलदें चलदें में केह् कीता ते इक कापी लेई लैत्ती कापी उप्पर में लिखदा रेहा लिखदा रेहा करदे करदे काफी बड्डी कापी दो सौ बानुऐं पेज दी कापी उनैं दिनै आंदी ही इक ओह् कापी में कविता लिखी लिखियै भरियै रक्खी लेकिन उनैं दिनै शेयरो शेयरी करना जां बच्चें दा कवितें आह्ली बक्खी जाना एह् शायद घरे आह्लें गी ठीक नेईं गा लगदा होंदा कि के सोचदे हे बच्चा शेयरो शेयरी आह्ली बक्खी पेई गेआ ते इनें पढ़ाई आह्ली बक्खी ध्यान नी देना हालां के ओह् बड़ा जरूरी चीज ही शेयरो शायरी साढ़ै आस्तै बड़ी जरूरी ही लेकिन उंदे हिसाब कन्नै ठीक नेईं ही इक दिन मेरी कापी बड्डे भ्रा दे हत्थ लग्गी गेई उनैं दिक्खेआ ते अच्छा तूं शेयरो शायरी करना तूं घर दा पढ़नें आस्तै आए दा कि शेयरो शायर आस्तै आए दा उनैं मेरी कापी ना सारी फाड़ी फूड़ियै सुट्टी ते मिगी मार बी शैल दित्ती ते मेंरे अन्दर दा कवि हा ना ओह् डरी गेआ

गीत बिच्च बिच्च अजैं बी लखोंदे आलोचना आह्ली बक्खी मेरी काफी रुझान ऐ अलोचनां दियां मेरियां त्रै चार कतावां छपी चुकी दियां न फ्ही ओह्दे कन्नै कन्नै उनुवाद आह्ली बक्खी मेरी रुझान बनेआ और अनुवाद आह्ली बक्खी रुझान एह् ऐम ए दे बाद जां पी ऐच डी दे दौरान नी बनेआ अनुवाद दा रुझान मेरी पंजमीं छेमी पढ़देें दा जदूं पंजमीं छेमीं पढ़दा हा ते अदूं में अनुवाद करदा होंदा हा लेकिन उसलै एह् पता नी गा के अनुवाद दा बी कोई फायदा ऐ जां नेईं ऐ कि के अस पढ़दे हे साढ़ी हिन्दी दी कताब होंदी ही भारती कताब होंदी ही भारती ते ओह्दे च में इक नाटक पढ़ेआ हा केह् आक्खी सकने आं अस स्वतंत्रता संग्राम ओह् लिखे दा हा बिश्नू प्रभाकर नै ते ओह् में जिसलै सारा पढ़ेआ मेरी मन कीता कि इसी ना डोगरी च होना चाही दा हा साढ़ी भाशा च होना चाही दा हा में ओह् सारा कताब गी सामनैं रक्खियै ते सारा डोगरी च लिखिआ हांलांकि उसलै डोगरी औंदी नी ही गल्त फल्त लिखेआ इयैां सपैलिंग केह् होंदे ओह् पता नी हा लेकिन अप्पूं लिखी अपने पढ़नें आस्तै उनें दिनै उस्सै दौरान दी गल्ल ऐ कि मेरे बड्डा ब्रदर आर्मी च हे और आर्मी दी इक सैनिक समाचार नांऽ कन्नै इक मैगजीन आंदी ही ओह् साढ़ै घर आंदी ही ओह् म्हीनें दियां त्रै पेपर गै आंदियां हां जां चार बी आंदियां हां अट्ठ अट्ठ दिन बाद पत्रिका निकलदी ही ते ओह् काफी मोटी पत्रिका होंदी ही ओह्दै च उसी पत्रिका गी पढ़ना ओह्दा चा दा अनुवाद आह्ली बक्खी रुझान बनना क्योंकि ओह्दे च इक नाटक लगातार छपेआ वीर अभिमन्यू ओह् पूरा इक नाचक हर पत्रिका जिन्नियां बी पत्रिकां म्हीने च आंदियां हां ओह्दे दो त्रै पेज ओह्दे पर दित्ते दे होंदे हे ओह् में केह् करना ओह् सारा जोड़ी जोड़ी ते बाद च इक कापी लाई ओह् पूरा अपनी भाशा च उत्थें हिन्दी च हा डोगरी च करियै रक्खेआ उसी अज्ज ओह् लब्भेआ नेईं कापियां गुआची दियां कुत्थें होन कुत्तें नेईं ओह्दे कन्नै कन्नै ऐम च आई गी अनुवाद दा पेपर पढ़ेआ कि अनुवाद केह्ड़ केह्ड़ा करना चाही दा इक भासा गी दुई भाशा कन्नै जोड़दा ओह्दे बाद में साहित्य दा करना शुरु कीता और साहित्यक अनुवाद च अज्ज मेरियां चे सत्त कताबां न जिंदे च हिन्दी चा डोगरी च डोगरी चा दा हिन्दी च और बिच्च पंजाबी चा दा बा अनुवाद होए दा ते इसैा ऐ अनुवाद पर गै राष्ट्रिय अनुवाद पुरसकार जेह्ड़ा साहित्य अकैडमी दा ओह् बी दो ज्हार उन्नी बरे दा मिलेआ ते लिखने दा जेह्ड़ी सिलसिला ओह् अज्ज बी जारी ऐ अज्ज बी में कवीता बी लिखना गीत बी लिखना कहानी अजे तक नी लिखी ऐ लेख लखोंददे रौंह्दे न ते एह् लिखनें दा जेह्ड़ा क्रम चला दा ऐ इयै मेरा शौंक ऐ शुरु कोला दा गै मेरी लिखनें दा शौंक ऐ इसी अजैं बी एह् पूरा नी होआ ऐ कि अस आखचै कि इक मुकाम उप्पर इक थाह्र उप्पर शौंक पूरा होई गेआ लिखने दा इक ऐसा चस्का ऐ जां पढ़नें दा इक ऐसा चस्का ऐ कि जेह्ड़ा दिनो दिन बधदा गै जंदा ऐ घटदा नी ऐ एह् शायद मेरै अन्दर बी बदारदा ऐ